नमश्कार सारें गी ते मेरा नांऽ विश्व प्रताप सिंह् ऐ ते अ'ऊं जिसलै प्राइमरी स्कूल पढ़दा हा ते मेरी हिंदी आह्ली जेह्ड़ी मैड़म ही मिगी बड़ी गै शैल लगदी ही ते हिंदी मेरा फेवरट सब्जैक्ट हा अ'ऊं हिंदी दी क्हानियां पढ़ना बड़ी पसंद करदा हा जिसलै पेपर औंदे हे अ'ऊं हिंदी दियां क्हानियां पढ़ियै गै जंदा हा छड़ियां क्वश्चन आनसर मिगी इन्ने लर्न नेईं होंदे हे पर जिसलै अ'ऊं क्हानी पढ़ी जंदा हा अ'ऊं सारे कव्शचन आनसर ते हिंदी बिच्च मेरे सारें कोला जैदा नंबर औंदे हे ते हिंदी जेह्ड़ी गरैमर ऐ अ आ ई ऊ जिन्ना बी ऐ मात्रां शात्रां कदें बी मेरी गलतियां नेईं ही होंदियां हां मात्रां बिच ते जेह्ड़े जेह्ड़ी बजह् कन्नै कि कलास बिच मिगी अब्बल दर्जा प्राप्त होइयै दा हा हिंदी बिच ते हिंदी मेरी शुरू दा गै बड़ी शैल रेही दी ऐ अ'ऊं ग्रंथ पढ़ना होन्ना संस्कृत बी पढ़ना होन्ना ब हिंदी जेह्ड़ी ऐ मेरी इक मात्तर भाशा बी आक्खी सकने तुस डोगरी बी आ ब हिंदी ऐ जेह्ड़ी मेरी सारें कोला पसंदीदा रेही दी ऐ हिंदी बिच क्हानियां होंदियां जि'यां बड़ी क्हानियां पढ़ी दियां नटराज दी क्हानियां पढ़ी दियां में स्वामी विवेकानंद दियां पढ़ी दियां में बड़ी गै उं'दे कोला सिक्ख थ्होंदी मिगी जिन्नियां बी अ'ऊं क्हानियां पढ़ना होना बड़ी गै ज्यादा सिक्ख थ्होंदी उं'दे कोला मिगी ते हिंदी में बड़ी गै ज्यादा इनजॉए करना होन्ना हिंदी पढ़ने गी कि की जेह्ड़ा साढ़ा सनातन धर्म ऐ ओह् बी पूरा हिंदी बिच्च लिखे दा ते जेह्ड़ा हिंदी ऐ हिंदी इक मात्तर भाशा बी ऐ ऑफिशल लैंग्वेज बी ऐ हिंदी बिच्च अस अग्गें किश ऐम्म ए बी करी सकने बी ए किश बी करी सकने ते मेरा एह् फेवरट सब्जैक्ट रेह्दा कि की मिगी एह्दे बिच अब्बल दर्जा प्राप्त होंदा हा बड़ा गै शैल